हमरा इलाकामे जलवायु बहुत नीक यऽ लेकिन मुदा कखनो कखनो एहन समय भय जाइया जे बारिश अनटाइमली भऽ जाइया ओहिसे फसल कभी नुकसान भय जाइया कखनो एहन समय पर फसल होइए बारिश होइए जे फसल ठीक तरह सऽ उपैज जाइया कभी एहन घाटा भय जाइया अतेक बरसा अनटाइमली होइया जे किसान सब के घाटा लागि जाइया गरीब जे भय ओ कर्जा ऋण कयके खेती बाड़ी करैया ओहीसभ सऽ हुनका सबके घाटा आबि जाइ छै ओसब परेशान भय जाइ छथिन आर पूँजी बला लोकसभ के तऽ कोनो नहि फर्क पड़ैया लेकिन एहि मे तऽ गरिब सबके भय जाइया कभी काल सरकार ओ मदद दै छथिन लेकिन बाद मे कभी दै छथिन कभी नहि दै छथिन ओहिसे गरीब लोक के परेशानी बहुत आबै छै कभी मूंग दहा जाइया मूँगे मे शुरू मे बरसा नहि भेल आ बाद मे एहेशन बारिश हुए लागल जे मूंग सब गले लागल खेत मे जौन नहि मिलय लागल जे तोड़त ओऽ लोक परेशान भय गेल किसान सब बहुत तंग आबि गेल कोहुना कोहुना मूंग तोड़ि के घर केलक कभी धानमे अनटाइमली बारिश भय जाइया गरमा सबमे एहन फसल नुकसान भय जाइया जे हो जाइया धान सब गलि जाइया जेत्ते खेत मे लागल रहैया ओत्ते रहि जाइया ओहिसे गरीब सब के बहुत कष्ट होइया